नमस्ते मैम बच्चे के प्रथम टेस्ट में नंबर बहुत कम आएँ हैं तो आप थोड़ा ध्यान दिया करो बच्चा जो जिस जैसे मैथ्स में कमज़ोर है इंग्लिस में कमज़ोर है तो उसका ध्यान दिया करो थोड़ा उसको खड़ा करके पढ़ाया करो वैसे मैं तो कराती हूँ फिर भी आप थोड़े कस्टम ध्यान दिया करो अच्छा किया आगे से करेंगे डायरी चैक और अपन बेस्ट बच्चों को जैसे उसको भी रुचि है खेलने में तो थोड़ी स्कूल में खेलना वगैरह में थोड़ा ध्यान दिया करो और उसको स्केटिंग का जैसे ड्रॉइंग का शौक है ना बच्चे पे तो थोड़ बच्चे पे ध्यान दो ऐसे ही बच्चे का ध्यान दिया तो बच्चा थोड़ा प्रोग्रैस करेगा ना इस हिसाब से अच्छा जी और थोड़ी जैसे रुचि बच्चे की जैसे जिस जिस सब्जेक्ट में रुचि है तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दोगे जैसे कमज़ोर है मैथ्स और इंग्लिस में थोड़ा उसके नंबर ज़्यादा कम आते हैं और वो जैसे खड़े होके पढ़ता है तो वो झिझकता है उसकी थोड़ी झिझक भी थोड़ी कम होनी चाहिए जैसे खड़ा करके आप लर्न कराओगे तो बढ़िया हो उसकी झिझक कम होगी वो और जैसे अनजान व्यक्ति के सामने जैसे वो घर में भी तो और गेष्ट आते हैं तो वो नर्वस हो जाता है बात नहीं करता है तो इसको डालने से ये आप जैसे उसको ज़्यादा बोलना सिखाओगे तब उसको वो नर्वसपन खराब खत्म होगा ना हाँ तो जैसे वो घर पे तो बोल घर पे तो बोलता है पर ईस्कूल में थोड़ा कम बोलता है ऐसे तो वो घर पे तो बोलता है खेलता भी है इस्कूल आता है तब पता नहीं इसको क्या हो जाता है जो बोलता कम है घर पे तो मुझसे तो बात करता है अपनी बहन से भी बात करता है अगर स्कूल में ऐसी सुविधा है हॉस्टल की और ऐसे होमवर्क भी कंप्लीट होए जैसे प्रिन्सिपल सर से पूछके मीटिंग करके सभी को बात करके तो हमको वापस कॉल करना कि बच्चे की भई डे हॉस्टल की सुविधा हो गई है आपका बच्चा इस्कूल में ही सारा वर्क कर लेगा जैसे घर का काम हम करते नहीं आप बोलते हो बार बार कि घर का काम घर में काम करता नहीं है करता नहीं है अगर इस्कूल डालो जैसे डे हॉस्टल होगा ना तो वहाँ उसकी ईस्कूल में कंप्लीट काम करके आ जाएगा तो आप ये तो देखेंगे ये जो ज़्यादा शरारत हो तो फिर प्रिंसिपल सर के पास ले के जाओ बच्चों को तो उसको पनिस करेंगे और तो फिर क्या करें सही है हाई स्कूल तक उसको आपके थोड़ा सेकेंड होगा टेस्ट तब लगातार भेजूंगी उसने अब करेंगे अब तो क्या करें जैसे मैं तो हाउसवाइफ़ हूँ हाउसवाइफ़ हूँ घर का कार्य करती हूँ फिर थकान हो जाती बाद में बच्ची का देखती हूँ होमवर्क वगैरह देखती तो हूँ कभी कभार नहीं देखती छूट जाता है तो फिर इसका वो होमवर्क हो जाता है क्या करें ये भी कराउंगी फिर ये तो करवाएंगे सर करवाएंगे मैम हाँ जैसे इसके अंदर जैसे खेल कूद की रुचि है ना तो थोड़ा बच्चा ऐसे खेल खेल में पढ़ना सीख जाएगा हाँ इसका डायरी डायरी अबकी बार हर बार से मैं चेक करके इसके सिग्नेचर करके भेजूंगी थैंक यू मैम